मिगी रुट्टी बनाने बी बड़ा मज़ा औंदा मिगी बड़ी चिर दा एक्सपीरियंस ऐ में अपनी मम्मी कोला सिक्खेआ दादी कोला बी सिक्खेआ में जेल्लै निक्के होंदी ही ते मेरी दादी फुल्के बेलदी ही चकले कन्नै में बी बेलना बड़ा मज़ा आंदा उंदे कोला सिक्खेआ में रुट्टी बनाना ते मिगी बड़ा मज़ा आंदा ते मिगी सारी रुट्टी बनाना आई जंदी रुट्टी बनानी गी मज़ा बी आह्गा ते खानै गी बी बड़ा मज़ा आंदा ते मिगी आलू प्याज़ दी सब्ज़ी बनाना आलू गंढे दी सब्ज़ी ओह् बड़े तरीके दी बड़े आसानी दे तरीके कन्नै बनी जंदी दो मिंट दी गल्ल ऐ आलू कट्टो प्याज़ कट्टो दो मिंट दी गल्ल ऐ ते मोंगरें दी सब्ज़ी बनानी होऐ ओह्बी बड़ी शैल तरीके कन्नै बनी जंदी खाली तड़का गै भुन्नान ऐ बिच देहीं पाना मोंगरा पाना ओह्बी बड़ा सोआद बनदा में इक्क दिन बनाये मेरी मम्मी आक्खदी हे माए इन्नी शैल रुट्टी ते मम्मी नै दादी गी बी सनाया दादी नै अग्गें खाद्धी ते दादी नै बी आक्खेआ कि एह् साढ़ी कुड़ी रुट्टी बड़ी शैल बनांदी फिर दादी नै फोन करियै सारी बूजियें गी बी सनाया कदें इक्क बूजी गी सनान कदें दूई बूजी गी सनान ते जेल्लै घर बूआ आह्ङन ते ओह्बी आक्खन कि स्हानू बी बनाइयै खलाओ ते उनेंगी बी में बनाइयै खलाया उनेंगी बी खलाई फिर इक्क दिन में छोले पूड़ी बनाया ते ओह् आपूं बी खाद्धे ते उनेंगी बी खलाया ते बड़ा मज़ा आया ते फिर इक्क दिन में राज़मां चौल बनाए उसी टाईम ते बड़ा लगदा पर उसगी खानै गी बड़ा मज़ा आया राज़मां चौल ते अम्बल अम्बल ते साढ़े डोगरें दा बड़ा ई मनपसंद सब्ज़ी ऐ ना खट्टा बी बनदा ते मिट्ठा बी बनदा उसी चाह् खट्टा पाइयै बनाओ चाहे मिट्ठा पाइयै बनाओ ते सोआद गै बक्खरा ते कद्दू ऐसी चीज़ ऐ चाहे बनाओ खट्टा चाहे बनाओ मिट्ठा मज़ा ई बक्खरा ऐ ते इक्क दिन में कद्दू च कद्दू बनाया मिट्ठा कद्दू च पाए गरी छुहारे बादाम काजू ते फिर खाद्धा ते फिर सारें गी खलाया कन्ने आह्ली गुआंढनें दी चाची बी आई ओह्बी आक्खदी में बी खानी सब्ज़ी उसी बी खलाया ते फिर दूई गोआंढन ऐ ते आक्खन लग्गी केह् बना दा थुहाड़े घर बड़ी खुश्बू आवा दी ते ओह्बी बनाया ते ओह्बी खाया खाद्धा ते इक्क दिन फिर गरगलें दा अचार मेरी दादी बना दे ते बना दी इन्नी शैल खुश्बू आए ते लग्गे की अम्बल बना दा ऐ ते में आक्खेआ कि दादी अम्बल मिगी बी चखाओ दादी आक्खदी में अम्बल निं में चार ऐ बना नी गरगलै दा खट्टा मिट्ठा अचार ते दादी कोला में सिक्खेआ ते फिर में बी बनाया उसी पैह्लें कट्टियै धोइयै तड़केआ ते फ्ही बिच खट्टे दे कन्नै बिच मिट्ठे दा गुड़ बी पाया ते फिर अचार खाद्धा बड़ा मज़ा आया अचार खाने दा ते जेह्ड़ी मर्ज़ी सब्ज़ी कन्नै खाओ मज़ा गै बक्खरा ऐ गरगल दा खट्टा मिट्ठा अचार बक्खरा ई सोआद ऐ ते साढ़े डोगरें दी इक्क होर घ्यूर बड़े मश्हूर न ओह्बी बड़े फेमस न घ्यूर दा जो सोआद ऐ तौबा तौबा तौबा ओह् सोआद कुसै च बी हैनी ऐ घ्यूर खाने दा सोआद गै बक्खरा ऐ ओह्दे च धनिया पाओ सैल्लियां मर्चा पाओ कट्टियै ते फिर तवे पर बनाओ बड़ा मज़ा आंदा खाने दा खंड दे कन्नै खाओ चाह् दे कन्नै खाओ देसी ओह्दा सोआद गै बक्खरा घ्यूर इंया साढ़े ब्याह् च बनदा चाहे मुड़े दा ब्याह् होऐ चाहे कुड़ी दा ब्याह होऐ ते एह्दे च बनदे ते फिर अस खन्ने होन्ने बड़ा मज़ा औंदा ते इक्क दिन घर मेरे बूजी आई ते कन्नै आई मामी ते उत्थें में ओह् जल्दी जल्दी आइयां हियां ते घर में बने दा निं ते केह् करचै ते फिर में केह् कीता ब्रेड लैती ब्रेड गी ते ब्रेड गी कट्टी कट्टी बिच देहीं पाया ते उसी गोल गोल करी ते ओह्दे में बनाए देहीं भल्ले ते ओह् खलाया में अपनी बूजी ते मामी गी ते बूजी ते मामी आक्खै वाह् कुड़िये तू एह् बड़े शैल गुरगले बनाए में आक्खेआ मामी ए्ह् गुरगुले निं हैन एह् देहीं भल्ले न मामी आक्खदी वाह् इन्ने सोआद देहीं भल्ले में आक्खेआ आं मामी मामी आक्खदी मिगी बी सखाऽ बनाना देहीं भल्ले ते मिगी बाकी सारा किश बनाने गी बड़ा सोह्ना लगदा इक्क मिगी टोड्डे बनाना बड़ा मुश्कल लगदे ते मिगी ढोड्डे बनाना निं औंदे न पर मिगी ढोड्डे बनाना बड़े सोआद लगदे मामी मेरी मम्मी कोला सिक्खे में ढोड्डे बनाना ते दादी कोला ते मिगी ऐंही बी निं चज्जै दे निं आंदे बनाना ते खाने गी बड़े सोआद लगदे ढोड्डे धनिया पाओ जमैन पाओ मूली पाओ बड़ा मज़ा आंदा ढोडे खाने दा ढोड्डा खाने दा सोआद गै बक्खरा ऐ कन्नै देहीं कन्नै लस्सी कन्नै कढ़ी बड़ा मज़ा आंदा ढोड्डे खानै दा इक्क दिन में अपने घर छोले पूड़ी बनाई ते इन्ना मज़ा आया खाने दा फिर में पैह्लें आटा गुन्नेआ पूड़ी दा आटा गुन्नना सख्त गुन्नना पौंदा ऐ ते में भठूरे बी बनाए इक्क दिन ते ओह्दा आटा थोह्ड़ा ढिल्ला ढिल्ला होंदा ते ओह् में अपने चाचे कोला सिक्खे चंगे भठूरे बी बनाए कन्नै छोल्ले ते कन्नै अचार बड़ा मज़ा आया ते फिर में इक्क दिन स्कूल बी बनाई लेई गेई ते मेरी मैडम आक्खदी वाह् इन्नी शैल रिुट्टी मिगी बी सखाऽ बनाना फिर उसी बी खलाई ते मिगी आक्खदी सखाऽ उसी बी आक्खदी सखाऽ ते हून फिर में इक्क दिन मैड़म दे स्कूल च हियां ते कोई कंपीटिशन हा रक्खे दा खबरै केह् आक्खदे उसगी ते ओह्दे च भाई में बी रुट्टी बनाई ते मे जित्ती आई ते फिर ओह् मैड़म नै मिगी ट्राफी दित्ती ते कन्नै दित्ता दौ सौ रपेआ कन्नै आक्खदी तू बड़ी शैल रुट्टी बनानी होन्नी फिर अग्गें कॉलेज़ च गेई कॉलेज़ च बी बड़ी शैल रुट्टी बनाई उत्थें ते उत्थें बी में जित्ती आई ते भी में अपनी दुुकान खोल्ली दी ऐ रेस्टोरेंट ते उत्थें भी भाई मेरा ठीक ठाक कम्म ऐ ते उत्थें में लान्नी होन्नी नॉन ते कन्नै लस्सी ते कन्नै चाह् ते ते ओह् बड़ी ई सोआद बनदी ते लोक आंदे ते ग्राह् खांदे ते उनेंगी बी खलान्नी होन्नी नॉन दे कन्नै थोह्ड़े चने बी दिन्नी होनी ते कन्नै चटनी ते गंडा ते कन्नै देहीं ते कन्नै लस्सी ते त्रीह् रपेऽ दी प्लेट दिन्नी होनी बड़ी सोआद ते बड़ा सोआद होंदा खाने गी बड़े लोक आंदे खाने गी ते बोलदे बड़ा शैल ऐ ते सारें ई बड़ा मज़ा आंदा खानै दा ते इंया होंदा रुट्टी खाने दा ते मिगी कुछ डिशां हैन जेह्ड़ियां बड़ियां ई आसान लगदियां ते जियां फटाफट दो आलू कट्टो दौ गंढे कट्टो फटाफट तड़के च पाओ ते बिच बड़ियां बी पाई लैओ अपने सोआद अनुसार ते ओह् सब्ज़ी सब तू जल्दी बनदी ते कन्नै सोआद बी होंदी ते जिया सेमियां लेई लैओ ओह्दे च गंडा प्याज़ लेई लैओ ते तड़के च भुन्नो ते जियां थोह्ड़ा भनोई जा ते ओह्दे च पानी पाना पानी पाओ ते सेमियां पाओ ते सेमियें दी सब्ज़ी बनी दी ते पकौड़ियें दी सब्ज़ी बनी जंदी ते ओह्बी इंया गंढे प्याज़ कट्टो ओह्दे च पैह्लें उसी भुन्नो ओह्दे च पाओ ते गड़काओ ते ओह्दे च पकौड़ियां पाइयै पाई ओड़ो ते पकौड़ियें दी सब्ज़ी त्यार ते भी डिशां जेह्ड़ियां न एह् बड़ी आसानी कन्नै त्यार होई जंदियां न